हलो हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए ना हमको तो एक ठो मोबाइल लेना था बड़ा वाला

कौन सा कंपनी का है सो बोलिए न और नहीं है ओ तो उसका रेंज कितना हुआ

हाँ उसका रेंज कितना है ओ इससे ज़्यादा रेंज वाला नहीं है

तो अच्छा ठीक है ओप्पो वाला कितना में होगा थोड़ा कम के कर दीजिएगा डिस्काउंट यह कितना में होगा थोड़ा कम नहीं कीजिएगा हाँ तो मतलब ऐसा है जो हम मतलब किस्ती पर नहीं लेंगे पर्मेंट कर देंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तब हाँ हाँ कर देंगे ठीक हाँ हाँ सारा ठीक करवा लेंगे अलग से उसमें नहीं होएगा अरे उसी में कर देते मैडम तो अच्छा रहता न अरे हम तो समझे जो देखिए हम तो समझे जो सभी चीज को ले कर आप कह रहे हैं

देखिए तो हम तो समझे थे जे उसी में सब हो जाएगा लेकिन अब ऐसा बोलते हैं अच्छे तो चलिए उस उन्नीस बीस कर दीजिएगा क्या ठीक है आ रहे हैं